राजस्थान में बहुत तरह की जो है भाषाएं बोली जाती है और अगर राजस्थान में पार्टिकुलर राजस्थान की बात किया तो सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली भाषा है वो खुद स्वयं राजस्थानी भाषा है क्योंकि राजस्थान में तो जो मोस्टली जो लोग हैं वो राजस्थान की रहते हैं तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वह राजस्थानी ही बोली जाती है और जो राजस्थानी जो सबसे मीठी बोली भी मानी जाती है आप जैसे राजस्थान है तो अगर देखा जाए ना तो अब जो है राजस्थान में काफ़ी जो लोग है जो बाहर के राज्यों से भी आकर रहे हैं तो राजस्थान में हाँ जिसे गुजरात के भी काफ़ी लोग रहते तो वो लोग गुजराती बोलते हैं और कुछ पंजाबी बोलते हैं कोई जो है मारवाड़ी बोलते हैं और सबसे ज़्यादा जो मेंन इंपॉर्टेंट जो यहाँ बोली जाती वह मारवाड़ी भाषा ही बोली जाती है और यहाँ की अगर हम बात करें तो गांव के अंदर अगर आप चले जाओगे जैसे शहरों के अंदर तो फिर भी जो लोग है राजस्थान के लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं किंतु अगर आप गांव की जगह देखोगे ना गांव में या ढानियों में कस्बों में तो यहाँ पर सिर्फ उनके जो रूलर जो लैंग्वेज होती ना राजस्थानी भी कई तरह की राजस्थानी होती तो वो सिर्फ वहाँ पर अपनी रूलर लैंग्वेज को ही बोलते हैं हिंदी भाषा का वह प्रयोग करते ही नहीं है और राजस्थान के अंदर जो अगर जैसे अगर मान लो बाहर से अगर कोई आया हुआ है तो वो अपने कल्चर की भाषा बोलेगा पंजाब से आएगा पंजाबी बोलेगा गुजरात से आएगा गुजराती बोलेगा अगर कोई साउथ साइड से आया तो वो तमिल भाषा बोलेगा पर अगर बात की जाए तो अगर बाहर की जो अगर लगे वह हिंदी भाषा बोलेंगे ठीक है तो राजस्थान के अंदर हिंदी पंजाबी मराठी मारवाड़ी लगभग सभी तरह की भाषाओं का मेल जो ले सभी तरह की भाषाएं बोली जाती है किंतु सबसे ज़्यादा राजस्थानी भाषा ही बोली जाएगी क्योंकि हम लोग यहाँ राजस्थान में रहते तो वही बात है अगर आप राजिस्थान से बिलॉन्ग करते तो आप राजस्थानी बोलोगे तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो यही बोली विविध सांस्कृतिक को कैसे दर्शाती है अगर इसकी बात किया तो जो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा शांत राज्य माना जाता है यहाँ अगर कोई दूसरी शहर से आकर कोई रहता भी है तो लोग उनसे बहुत अच्छी तरह के उनके कलचर को भी जानने की कोशिश करते हैं उनको अपना कलचर भी बताने की कोशिश करते हैं तो मेरे हिसाब से जो है राजस्थान जो है सभी के कलचर को अपनाता भी है और सभी को अपना कल्चर बताता भी और राजस्थान में जो मेंन जो भाषा बोली जाती है हे वो गुजराती है मराठी है पंजाबी है और मारवाड़ी तो इसकी सबसे जान बसी हुई है